जय झूलेलाल अगरि मूंखे मौक़ो मिलो ज़िंदगी में त मां अफ्रीका वेंदमि अफ्रीका में कोई कोई जॻह ते ॾाढी गरीबी आहे हुते खाधे लाइ सुठो कोन्हे कपिड़ा सुठा न मिलंदा आहिनि हुते पाणी जी व्यवस्था ई कोन्हे उते वॾा वॾा वापार बि कोन आहिनि काथे काथे काथे काथे आहिनि पर काथे कोई काथे काथे कुझु बि कोने हुते नंढे नंढे ॿारनि खे बि नंढो नंढो कमु करे करे ई खाधो मिलंदो आहे हुते हेॾी बीमारियूं आहिनि की माण्हुनि खे हुते डॉक्टरनि जी बि व्यवस्था कोन्हे त मां हुते वञी करे उहो सभु व्यवस्थाए उन्हनि खे ॾियण चाहींदी आहियां मां हिते जी हैल्प वठी करे उन्हनि वटि रोटी पहुचाइणु चाहींदी आहियां उन्हनि वटि कपिड़ा उन्हनि वटि दवाइयां पहुचाइणु चाहींदी आहियां सुठा डॉक्टर हुजणु सभई सुविधाऊं उन्हनि खे ॾियणु चाहींदी आहियां माण्हू काथे काथे वेंदा आहिनि ॿिए काथे घुमणु पर मां पंहिंजी ज़िंदगी में हीअ सुठो मौक़ो कुझु करे करे ई गवाइणु चाहींदी आहियां सुठो करे करे चाहींदी आहियां न करी न न करी की भई की मां पंहिंजी ज़िंदगी में कुझु न कयो अहिड़ो कुझु न सुठो कमु करे करे हीअ मां मौक़ो पंहिंजो पाण चाहींदी आहियां